بیسیکلی میں ایک فوٹوگرافر نہیں ہوں لیکن میں اپنی میموریز کیپچر کرنے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتا اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں جب بھی کہیں گھومنے جاتا ہوں جسٹ لائک اے ہسٹوڑیکل پلیس اور یا میں کہیں گھومنے کے لیے یا کسی کے ویڈنگ میں یا دوست کے سانتھ کچھ مستی کر رہا ہوں تو میں اس میموریز کو کیپچر کرتا ہوں کیونکہ آنے والے کل میں میں اپنے کچھ اس ایموشنس کو دیکھ کر کچھ فیل کر سکتا ہوں کہ میں بھی ایسا تھا تو فوٹوگررافی بہت ہی اچھی چیز ہے جو بیتے ہوئے کل کو پرزینٹ میں دکھا کر ایموشنل کنیکٹ کر سکتی ہے ایک دوسرے کو سے

میں دوستوں کے ساتھ جاتا ہوں یا اپنے پریوار کے ساتھ ہوتا ہوں تو سیلفی کا یوز کرتا ہوں یا اگر کسی اچھے پلیس پہ جاتا ہوں تو میں اپنے کسی دوست کو فون دے دیتا ہوں کہ تم بیک کیمرا سے فوٹو کھینچو لیکن جب میں اکیلا ہوتا ہوں تنہا ہوتا ہوں تو سیلفی کیمرہ کا یوز کرتا ہوں جس سے فوٹو ویڈیو کر کے میں اس کو سیو کر کے رکھ سکتا ہوں اور مجھے اپنی میموریز یا اپنے دوستوں کی میموریز کی رکھنا اور اس کو فیوچر میں دیکھنا بہت ہی زیادہ پسند ہوتا ہے میں ایموشنلی دوست سے کنیکٹ ہو سکتا ہوں اس کو دیکھا سکتا ہوں کہ ہم پہلے کیسے تھے اب کیسے ہو گئے ہم ہم ہمیں کیا انتر آیا یہ سب ہم دوستوں کو دکھا سکتے ہیں